जी हाँ मेरे लेखन सलाहकार श्री प्रेमचंद जी हैं जिनके लेख लेखन प्रक्रिया से मैं बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हूँ मेरे रोल मॉडल के भी ये रूप में प्रेमचंद ही जी ही हैं जो कि सादा जीवन व्यतीत करते थे किसी भी प्रकार का दिखावापन के चक्कर में कभी नहीं पड़ें अपना जीवन एक सही रूप से सत्य मार्ग पर और ईमानदारी से बिताते थे मैं भी उन्हीं की तरह बस बनना चाहता हूँ एक ही मेरे रोल मॉडल हैं और वो श्री प्रेमचंद जी हैं और मैं उनके इन्हीं सब कामों के वजह से उनसे प्रभावित हुआ हूँ